देखिऔ खेलके लिअ हम कहय छलियै कि जे छै से शरीरमे हमर फायदा करतय कोन खेल खेलबय ताकि शरीरमे हमर फायदा करतय तऽ पहिला छलय क्रिकेट खेलयलऽ क्रिकेट खेलयमे शरीरके बहुत बड़ा फायदा छै किआकि एक तऽ हमरा दौड़य पड़ैत छै पहिले बॉलके मारिकऽ दौड़य पड़ैत छै तऽ हमर रन्निंग बनय छै फास्ट दौड़य पड़ैत छै तेजीसँ तेजीसँ दौड़के रन लिअ पड़ैत छै तऽ हमर ओहिमे दौड़ बनैत छै ओ शरीरके दोसर बात भेलय कि जब हमरा बॉल फेकय छै तऽ बॉलके मारय पड़ैत छै बॉलकऽ मारय छियै तऽ हमरा हाथ जे छै से काफी भए जाइ छै एतय बॉल तेजीसँ फेकि गेन्दके मारैत छियै हाथ हमर भऽ जाइत छै ताहिके लेल हमर शरीरसँ बढ़िआँ फायदा भेलय अगर हम कुछ फेकय लऽ चाहैत छी भाला फेकय लऽ चाहैत छी या गोला तऽ ओ हमर हाथ बनि रहल छै तऽ क्रिकेट खेलयके लेल ई बहुत बड़ा फायदा छलियै शरीरके लिए आओर दोसर भेलय फुटबाल खेलयके लेल फुटबाल भी खेलनाइसँ हमर शरीरके एक्सरसाइज भेलय सभकिछु भए रहल छै फुटबाल खेलनासँ दौड़ऽ पड़ैत छै इधर उधर गोल करय पड़ैत छै तऽ फुटबाल भी खेलनेसँ हमर शरीरके बहुत बढ़िआँ भेलइ हँ छै कि थोड़ा परेशानी भी छै फुटबालमे थोड़ा चोट वोट इधर उधर मतलब शरीरके लेल बहुत बढ़िआँ फायदा छलय किआकि ओहोमे जोरसँ फुटबॉलकऽ मारय पड़ैत छै अगिलाके अगिला गेम करनाइ छै ओकरासँ छीनय पड़तय ओकरासँ छीनय पड़तय किआकि हमरा गोल करनाइ छै तब जाके न हम जितबय तऽ गोल करयके बाद फेर हम जीत सकइ छियै तऽ ईके लेल हमरा शरीरके लिए बहुत बढ़िआँ छै रन्निंग भी बनय छै लेकिन दौड़य पड़ैत छै फुटबॉलमे दौड़के इधर दौड़के उधर चकमा दिअ पड़ैत छै इधर उधर करय पड़ैत छै हमर दौड़ बनि रहल छै हमर तऽ फुटबॉल भी हमरा खेलाइ छी आओर शरीरसँ पसीना भी गिरैत छै जाहिसँ हम एनी टाइम स्वास्थ्य रहय छियै एक्सरसाइज भी भए रहल छै हमर ताकि हमर कतहुँ हम दौड़मे जेबय तऽ हमरा परेशानी नहि झेलऽ पड़तय कोनो चीजके बीमारी नहि हेतय तऽ बहुत बढ़िआँ लागैत छै क्रिकेट आओर फुटबाल ई हम किछु भी खेलय छलियै किआकि बहुत एहिमे हमर शरीर फिट रहैत छै दौड़ धूप इधर उधर करय पड़ैत छै खेलमे तऽ हमरा बहुत बढ़िआँ लागल ई दुनु गेमसँ शरीर हमर स्वस्थ्य रहत